جیسے كہ میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں میرا كام ہے پڑھائی كرنا اور میں پڑھائی كرتی ہوں جب پڑھائی کرتے سمئے جب میرے سامنے مشکل حالات کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں كیا كرتی ہوں میں ان چیزوں سے نكلنے كی بہت كوشش كرتی ہوں جیسے مشكل سمئے میں میں ان سے نپٹتی ہوں جیسے كہ میرے سر میں درد ہوتا ہے پڑھائی كرتے سمئے میری آنكھوں میں درد ہوتا ہے میں ٹینشن میں ٹینشن میں آ جاتی ہوں میرے ایگزامس ہوتے ہیں میرے ایگزامس میں نمبر كم آتے ہیں تو مجھے بہت انزائٹی ہو جاتی ہے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں تو میں ٹیب لیٹس كھاتی ہوں دوا كھاتی ہوں اور اس مشكل گھڑی كو دور كرتی ہوں اور میں ایسے اپنی پریشانیوں سے نپٹنے كی كوشش كرتی ہوں حالانكہ یہ پریشانیاں زیادہ بڑی نہیں ہوتیں لیكن پھر بھی ایک اسٹوڈینٹ كے لیے تو یہ چیزیں فیس كرنا بہت مشكل ہے